ठाणा ज़िले में ईअं त घणे ई स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी बीएड कॉलेज ऐं इंजीनियरिंग जा बि कॉलेज आहिनि जिते फीस बि काफ़ी वाजिबी आहे हिकु ग़रीब ॿार बि हुते आसानीअ सां शिक्षा हासिलु करे सघे थो उन्हनि कॉलेजनि में अलॻि अलॻि सबजेक्ट ऐं विषय हूंदा आहिनि जीअं की उते केरु कोमर्स बि खणी सघे थो आर्ट्स बि ऐं साइंस बि पढ़ी सघे थो उन खां अलावा ॿियां बि अलॻि अलॻि चङा ई कोर्स उते मौजूदु आहिनि